हाँ जी प्रदीप जी बोल रहे है हाँ एवेंद्र बोलो हाँ मिल जाएंगे नहीं नहीं अभी तो पहले के बजाए अभी तो थोड़ा भागते ही रहते है क्योंकि मौसम परिवर्तन है ना एक साथ तो इस वजह से कौन कौन से फ्रूट चाहिए आपको सब पे अलग अलग है ना बो तो हाँ आम तो इस बार मुश्किल मिलेंगे कमी है लेकिन है लेकिन वो ऐसे ही आ रहे ना मौसम परिवर्तन कि वजह से थोड़े ज़्यादा महँगे हैं आम आम की डेली गाड़ी आती है हमारे यहाँ तो ताज़ा ही हैं लेकिन महँगे हैं फ्रेश बिल्कुल नहीं नहीं वो फ्रेश ही आती हम पहले गोदामों से नही मंगाते हम बिल्कुल ताज़ा माल मंगाते हमारे यहाँ तो आम एक सौ बीस रुपए के जी हैं हाँ वो क्या है एक मौसम परिवर्तन हुआ है तो इस वजह से हाँ मगर इस बार महँगा ही रहेगा हाँ वो तो और क्या चाहिए केले चालीस चल रहे हैं अभी और सेव अनार वगैरह नही चाहिए ये चाहिए तो आप दो दो किलो क्यों आप जैसे कि पाँच या सात किलो एक साथ खरीद लो ना उसपे आपको वो तो हाँ वो तो है तो ऐसा करो ना ले जाना आप कोई दिक्कत नही है ऐसे तो और आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो तो एक सौ पंद्रह रुपए के जी आम लग जाएँगे और पैंतीस रुपए के जी केला लग जाएँगे आपके लिए इससे कम तो आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे ज़्यादा ही मिलेंगे और वो दो तीन दिन पहले का माल मिलेगा हमारे यहाँ पे तो ताज़ा है

अरे तो वो आप जैसे एक दिन के लिए भी रख दिया तो वो खराब हो जाएँगे ना हमारे यहाँ से लेके जाएंगे तो तीन दिन तक यदि बच्चा नहीं खाया तो खराब नहीं होगा बिल्कुल हमारे पास ताजा माल आता है केला बिल्कुल फ्रेश है नहीं नहीं नहीं बिल्कुल फ्रेश मिलेगा हमारे यहाँ पे फ्रेश मतलब नही है क्योंकि रेगुलर कस्टमर हो आप तो हमारे आपको पता भी है पहले भी लेके जाते चुके ना हाँ घर पे शाम को उधर भी टाइम आएंगे हम तो तभी दे देंगे आपको हाँ हाँ ठीक है हम कर लेंगे